स्विमिंग बड़ी प्रोफेशनल चीज ऐ अस करने होने आं स्विमिंग सानूं बी अस तलाऽ च करने होने लेकिन एह् स्हेई ऐ सानूं की स्विमिंग पूल च गै लभदी लेकिन तलाऽ च बी काफी मज़ा आंदा करने ई बंदा करने आह्ला चाहिदा जिद्धर मर्जी करी ओड़े ओह्दा कोई चक्कर निं होंदा बंदा करदे करदा र'वै डेली ते बंदा हर इक जगह् करी सकदा लेकिन करदा र'वै डेली तां आक्खो अगर इक दिन छड्डियै इक दिन करै बंदा फिर निं होंदा हून अस करदे रौह्ने डेली सानूं एह्दा फायदा ऐ बड़ा होर स्विमिंग स्हेई मज़ा स्विमिंग पूल च गै आंदा करने ई तलाऽ च मज़ा निं आंदा सानूं एह्दे ना बेनिफिट बड़े ऐ साढ़ा शरीर फिट रौह्ंदा अस फिट रौहने होर बी बड़े बेनिफिट ऐ इ'यां सानूं जादा साह् निं चढ़दा होर जादा साह् निं चढ़दा सानूं साह् मैंटें ई साह् बराबर रक्खने आस्तै सानूं अपना साह् बराबर रक्खने आस्तै बड्डलै उट्ठियै सबे'ल्ला चार बजे रनिंग करनी चाहिदी क्रिकेट खेल्लना चाहिदा रनिंग करियै फिर रनिंग करियै सानूं एक्सरसाइज बगैरा सब कुछ करना चाहिदा जेह्दे नै सानूं बड़ा जादा फायदा रौह्ना होर बी बड़े फायदे होंदे स्विमिंग दे कि अस सानूं पैह्लें सनाया कुदै चली जाचै ओह्दे कन्नै गै कि बंदा बचाई सकने कुसा गी जां कुछ करी सकने स्विमिंग इक इ'न्नी स्हेई चीज ऐ कि बड़ी बेस्ट चीज ऐ हर इक चीज दा फायदा ऐ सानूं कि जि'यां बंदा बुंदा मरा दा होऐ उसी बचाई सकने एह् स्विमिंग एह्दे च इंजरी बी होई जंदी बंदे दी इ'यां बंदा अगर पूरा समान पूरी ढलाइया नेईं जा बंदे गी इंजरी बी होई सकदी होर बाकी बंदा आपूं अग्गें बंदा बेवकूफ निं होंदा जेह्ड़ा करने आह्ला ओह् बी अपने तरीके नै करी लैंदा स्विमिंग बड़ी स्हेई क्योंकि करने ई हर इक बंदे गी आंदी ऐ करने ई इ'न्ना जादा ओह् निं होंदा एह्दे च लेकिन बड़ी स्हेई चीज ऐ स्विमिंग में इ'यै चाह्न्नां कि साढ़ा पूरा देश जेकर अस करचै पूरी उमर करचै स्विमिंग पूरी उमर करै हर इक बंदा करै स्विमिंग बड़ी स्हेई चीज ऐ स्विमिंग होर उप्परा सानूं एह्दे इ'न्ने फायदे न कि बंदा एह्दे बारे च जि'न्ना कुछ बोले उ'न्ना घट्ट ऐ हून में केह् केह् सनांऽ एह्दे बारे च इ'न्ने इ'न्ने शब्द में बोलना बड़ा कुछ चाह्न्नां ऐं लेकिन इ'न्नी स्हेई चीज ऐ स्विमिंग कि अस हून में जि'यां अपनी डेली दी रूटीन सनाना थाह्नूं कि जि'यां में बड्डलै उट्ठना बड्डलै उट्ठियै अपना साह् बराबर रक्खने आस्तै जन्ना रनिंग करने बड्डलै उट्ठियै रनिंग करने जाना रनिंग करियै एक्सरसाइज करनी अद्धा घैंटा एक्सरसाइज करियै फिर घर जाना में घर जाना घरा लेई जाना स्कूल रुट्टी शुट्टी खानी कोई में स्विमिंग करने आस्तै निं जादा फॉस्ट फूड खन्नां नेईं कुछ कोई फॉस्ट फूड निं खाना क्योंकि ओह्दी बजह् कन्नै अस फिट रौह्गे थोह्ड़ा फॉस्ट फूड खाने कन्नै सानूं बड़ा जादा साह् चढ़ना अगर फॉस्ट फूड नेईं खाह्गे बाकी में वॉलीबॉल क्रिकेट बगैरा खेल्लना बड़ा कुछ खेल्लना होना शामीं जेह्दे कन्नै साढ़ा साह् कि में क्रिकेट बी शैल खेल्लना होना जेह्दे कन्नै साढ़ा साह् थोह्ड़ा बराबर र'वै स्विमिंग करने आस्तै में चार पंज चार नेशनल चार नेशनल लाई दित्ते स्विमिंग च होर स्टेट लाने ई में काफी बारी जाई चुके दा टूर्नामेंटां में सनाया थाह्नूं खेल्ली दियां होर बी बड़ा फायदा ऐ मिगी एह्दे च मिगी घरा आह्ले करने ई बड़ा रोकदे भला नेईं कर नेईं बंदा डुब्बी नी जा हाड़ हूड़ें च में बिना परवाह् कीते दे अपने शरीर दी में शाल मारी ना क्यों क्योंकि मिगी अपने उप्पर बिश्वास ऐ में बचाई सकना बंदे गी मेरे घरे आह्लें ई ऐनी ऐ मेरे उप्पर बिश्वास कि में नेईं बचाई सकना घरे आह्ले इ'यै बोलदे कि ल'ग्गी जानी जां किश होई जाना ऐ इंजरी होई जाह्ग कुदै ते फ्ही तूं केह् करगा नेईं किसे जोह्गा रौह्ना नेईं कोई कम्में जोह्गा पर में तां बी करना स्विमिंग स्विमिंग गै करना चाह्न्नां घरै आह्लें ई में चाह्न्नां कि में बड्डा ओह् बना स्विमर निग्गर स्विमर बना कि घर आह्लें गी पैसे भेजा एह्दे चा गै कमाइयै देआं पर इ'यां शायद नेईं होई सकदा लेकिन में अपने कोला दा पूरी कोशिश करनी कि में इ'यै कम्म करांऽ स्विमिंग करने आस्तै बेस्ट बनांऽ क्योंकि मिगी बड़ी बधियै चीज लगदी ऐ एह् एह्दे बारे ई में जि'न्ना बोला उ'न्ना मिगी घट्ट लग्गा दा बाकी मिगी इ'न्नी स्हेई चीज ऐ कि हर इक बंदा करै में इ'यै चाह्न्नां कि हर इक बंदा डेली करै रोजै ई करै होर बी बड़े जादा फायदे न एह्दे नै कि जि'यां में स्टेट लाया इक स्टेट लाए दे नेशनल लाए दे ओह्दे सर्टिफिकेट कन्नै कोई भर्थी भुर्थी दिखगा मिगी नंबरें दी छूट थ्होई सकदी होर बाकी सानूं इ'यां कुदै स्विमिंग पूल च न्हानां होऐ सानूं पूरी फैसिलिटी चाहिदी मास्क आई लेंस सब कुछ चाहिदा स्विमिंग करने आस्तै जेह्दे ने अस थोह्ड़ा सेफ रौह्गे अगर अस एह् लाइयै नेईं करगे ते फिर साढ़ी होर किश बी होई सकदा हा शरीर खराब बी होई सकदा कि कैमिकल आह्ला पानी होंदा ओह् अक्खें च चली जा जां कुछ बी होई सकदा स्विमिंग आह्ला पानी बड़ा ओह् नुकसान दिंदा सानूं बी होर बी बड़ा एह्दा स्यापा होंदा कि होर बी मतलब इ'यां नेईं होऐ कुदै शैल स्विमिंग पूल ते होर बी बड़े नुकसान होई जंदे मतलब इ'यां तलाऽ च स्विमिंग करने होने अस साढ़े इद्धर ओह् पानी कदें गंदा होंदा कदें कोई किश करा दा तलाऽ च कोई न्हान आवा दा साढ़े इद्धर तलाऽ भलेआं बड़ा ओ लोकें पानी कुड़ियें शूड़ियें गी बिच अपने कन्नै नोहालन लगी पौंदे कि जेंट्स तलाऽ अलग बने दा ते बंदे तां बी ओह्दे च न्हान लगी पौंदे उत्थूं करना गुस्सा चढ़दा बाकी स्विमिंग अस करने सानूं चाहिदी बड़ी स्हेई चीज ऐ एह् साला मिगी बड़ी स्हेई चीज लगदी स्विमिंग